ठीक है आपके क्षेत्र में सबसे उपज चावल है हर एक चीज़ ही अच्छे से होती है चना है मटर है गेहूँ है चावल है और आलू जो भी साग सब्ज़ी है वो भी अच्छे से वो बस देते ही हैं और आद हमको सबसे अच्छा लाना हरी सब्ज़ियाँ देती हैं जो कि हम अपने गाँव अपने गाँव में खेती भी कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा जो अपने गाँव बगल के खेत में जगह है और वो हम लोगों को ज़्यादा लाभकारी हैं वो हम लोगों को फल फूल फल देती हैं लौकी हो गया कद्दू और कद्दू कद्दू हो गया कोहड़ा होगा ये सब हम लोग को हरी सब्ज़ियाँ बहुत लाभ देती हैं जैसे मेथी पालक चुकंदर मूली गाजर ये सब हम लोग के के लिए बहुत लाभकारी हैं ये सब हम लोगों को खाना चाहिए और ये सब हम लोग को फ़सल भी करना चाहिए चावल गेहूँ आटा ये तो अपने से हम लोग अपना कर लेते हैं मगर जो भी कहेगा दवा भी लेने जाओ डॉक्टर को दिखाने के तो ओ भी बोलते हैं कि तुम हरी सब्ज़ियाँ खाओ नेनुआ खाओ पालक खाओ मौसमी फल खाओ ये सब आपको बहुत लाभकारी हैं ये अच्छी हैं और हमको तो सबसे अच्छा खाने में लौकी की सब्ज़ी लगती है भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है ये अच्छी होती हैं शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आयरन भी देती है पालक की दाल हो गई और आपकी अरहर की दाल हो गई ये सब खाना चाहिए इससे हम लोग के शरीर को बहुत लाभ मिलता है